हेलो अरे भइया आप वो ट्रैवलर वाले भइया बोल रहे है ना अरे मैं आपका वो एजेंसी का नाम भूल गया था भइया क्या था आपके एजेंसी का नाम हाँ अरे भइया मैं इंदौर से बोल रहा हूँ आप भी इंदौर से ही है ना हाँ मुझे ओंकारेश्वर जाना था भइया फेमली के साथ मैं तो अभी मतलब इसी हफ्ते का प्लान कर रहा हूँ तो आप बता दीजिए जैसे मतलब कोई गाड़ी अवेलबल है क्या सेवन सीटर चाहिए क्योंकि मैं फेमली के सात परसन हैं हाँ ओंकारेश्वर भइया ये ऐसी हो की मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब उसके अन्दर ऐसा न हो थोड़ी कम्फर्टेबल हो है ना क्योंकि मेरे साथ माता जी भी और पापा जी भी उनकी एज थोड़ी ज्यादा है हैना और बच्चे भी रहेंगे भइया अब वो छोटी गाड़ी रही तो बहुत ही एकदम पोस पोस हो जाएगी इस हिसाब से अपन को नहीं चाहिए भइया हाँ भइया बढ़िया रहेगा फिर है ना और वैसे उसके अंदर ऐसी वगैरह तो है ना भइया

ओ हो अच्छा अच्छा तो भइया और ओमकालेश्वर हमको जाना है तो वहाँ पे और भी घुमा देंगे ना बाकी जगह थोड़ा जैसे आस पास है भइया हम लोग जैसे मॉर्निग में निकललेंगे नाइट रुकेंगे और दूसरे दिन शाम को वहॉँ से रिटर्न आयेंगे टू डे वन नाइट का प्लान है ओके ओके भइया ओके और भइया मतलब के अच्छा पंद्रह रूपए किलोमीटर पर लेंगे आप ओके भइया थोड़ा देख लीजिए अभी अगर थोड़ा कम हो जाए तो हाँ वो ही भइया थोड़ा बहुत हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा अब क्या है अभी अगर हमारी ट्रिप होगी तो आगे भी हम मेरे जो है उनको भी बताऊंगा मेरे रिश्तेदार है उनको भी बताऊंगा अच्छी अगर व्यवस्था मिली तो है ना और भइया ये पूछ रहा था खाने पीने का मतलब थोड़ा सा कैसा अगर वहाँ पे आप लोग की तरफ से मतलब पैकेज में प्रोवाइड हो पाएगा या हम लोग को ही देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा ठीक है भइया तो तो भइया ऐसा करिए आप मुझे बता दीजिए कि मतलब एक इस हफ्ते में किस कब फ्री है गाड़ी ओके ओके ऐसा करिए आप परसों का करवा दीजिए कल का नहीं परसों का करवाइये भइया हाँ परसों सुबह हम निकलेंगे अब पेकिंग करने में भी टाइम लगेगा ना भइया जा रहे है बच्चे है ना दवाई गोली भी रख लेंगे है ना भइया ठीक है भइया ठीक है ड्राइवर अच्छा पहुंचाइएगा भइया है ना ओके भइया ओके